جی میں افسانہ لکھنا بہت پسند کرتا ہوں مجھے افسانہ لکھنے میں بہت مزہ آتا ہے افسانہ لکھنے میں سب سے اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ اُس کو جس جتنا لمبا کر کے لکھیں گے یعنی اُس کہانی کو جو آپ اُس افسانے میں بتا رہے ہیں جتنا لمبا کر کے لکھیں گے اتنا وہ اچھا لگے گا اور بہتر ہوگا اُس میں آپ منظر کُشائی کر سکتے ہیں سامنے والے کی بات کو رکھ سکتے ہیں ایک سیچویشن بنا سکتے ہیں لکھنے کا طریقہ اُس میں اچھا ہونا چاہیے اور میرا سب سے پسندیدہ مُصنف جو ہے وہ مولانا محمد حُسین آزاد ہیں اور اُن کی میں اُن کا میں نے ایک افسانہ پڑھا تھا جس کا نام نیرم خیال تھا وہ بہت پسند آیا تھا مجھے اور اُس میں بہت اچھی بات سبق دیا تھا اُنہوں نے حالاں کہ کہانی لمبی تھی لیکن اُس کا جو سبق تھا وہ مجھے بہت پسند آیا تھا اُن سے میں نے ایک چیز یہ سیکھی ہے کہ آپ اگر کوئی بھی افسانہ لکھیں تو اُس میں طول دیں طول دینے سے آپ کا یہ فائدہ ہوگا کہ پڑھنے والا اُس کو آرام سے پڑھ سکتا ہے اور ہر بات کو ہر ہر بات کو ایک دوسرے سے جوڑ کر جوڑ دیں تاکہ اُس میں ایک ربط پیدا ہوجائے